ریکارڈنگ ہمارے یہاں جو گروپ چلتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے گروپ ہے ایک گروپ رہتے جو ہمارے یہاں اسلامک گروپ جو ہمارے بچے بچیاں علم کے معاملے میں کچھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں جو بھی گروپ چلتے ہیں وہ ہمارے اچھے سے گروپ چلاتے اسلامک میڈیا ہو یا کوئی بھی اور گروپ ہو جب ہمارے بچے یہاں ایک گروپ چلتے ہماری خواتین کے لیے جو ڈاکٹر وغیرہ کی تعلیم ہمارے بہار میں تعلیم چل رہے ہیں ہمارے بہار میں سب لوگ اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں خواتین بھی ماشاء اللہ اچھے جب ہمارے بہار بھی ایک اچھے جذبات میں کھڑے ہوئے ہیں اور اچھے سے تعلیم کے معاملے میں ہر طرف سے لڑ رہے ہیں ہمارے بچے ہیں اور بچیاں ہوں اس تعلیم کو بیدار کر رہے ہیں گروپ پہ باتیں کر رہے ہیں اس گروپ پہ بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بات صرف صرف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھے اردو سے جڑے اور جو خواتین حضرات ہے وہ بھی پڑھائی کے معاملے میں ڈاکٹر وغیرہ کی تیاری کر رہی ہیں ہمارے بہار میں اکثر جگہ ہمارے خواتین نے ڈاکٹر کی کورس پوری کری اور ڈاکٹر بن کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر کے دکھایا اور جب ہمارے بچے اس لین میں جڑ جاتے ہیں ہم لوگ کو بھی خوشی ملتی ہے جو بچے ہمارے اچھے رہتے ہیں دین کے لیے ہر چیز قربانی کرنے کو تیار رہتے ہیں